मेरा नांऽ नीलम ऐ में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं जियां तुसें मिगी प्रश्न पुच्छेआ हा कि तुस केह्ड़े देश दे बाह्र गेदे आं में गेदी आं मेरे जाने दा मकसद हा सतसंग सतसंग बिच्च मतलब कि बड़ी सारी दुनिया जंदी ऐ जियां अस बी इ'यां सतसंग कन्नै जुड़े हे सारें कोलां पैह्लें साढ़े जुड़ने दा मकसद हा कि साढ़े ग्रांऽ बिच्च जियां कि बड़े बजुर्ग जेह्ड़े सतसंग जंदे हे ते उं'दे कन्नै गै साढ़े मां बाप बी जेह्ड़े हे ओह् जुड़ी चुके हे ते बस उं'दे कन्नै कन्नै गै अग्गें अस बच्चे बी उस्सै लाइन पर लग्गी गे उस्सै लाइन पर लग्गी गे ते ओह्दे कारण गै जियां पैह्ले पैह्ले कि लोक बस्सां करियै जंदे हे ते बस्सें च सीटां मतलब जियां मुश्कल होंदा हा इक दिनै च दो दिन च पुजदे हे जेल्लै साढ़ी जाने दी बारी आई ते उस टैम पर मतलब कि जियां ट्रेनां बी जाना शुरू होई गेइयां इ'यां गै अस मतलब कि ट्रेन च जाना जियां शामी गी बैठना ते सवेरे दिल्ली बस उद्धर जाइयै फ्ही अग्गें आटो शैटो च बैठियै पुज्जी जाना असें पंडाल बिच्च ते फ्ही ओह्दे बाद थोह्ड़ी बोह्त रैस्ट रुस्ट करियै ते बस अपने लंगर कन्नी चली जाना लंगर करियै आइयै थोह्ड़ा बोह्त अपने टैन्ट बिच्च समान समून गी सैट्ट सुट्ट करियै ते चली जाना असें सतसंग सुनने गी ते सतसंग सुनियै जेल्लै रातीं इक दो घैंटे बाद बापस आना ते आइयै बस उ'यै इक दो घैंटा गी रैस्ट करनी फ्ही ओह्दे बाद सवेरे उट्ठना न्हाना श्होना अपना ब्रश बगैरा घरै जियां बी होंदा चाह् कप बगैरा पियै ते बस फिर थोह्ड़ी देर बाद लंगर ते लंगर दे बाद फ्ही दपैह्री आह्ला सतसंग सुनने गी चली जाना दपैह्री आह्ला सतसंग सुनियै शामी फ्ही बस चक्कर मारने गी बाह्र निकली जाना चक्कर छक्कर मारना ते दिल्ली घूमना कुदै ताजमैहल दिक्खने गी चली जाना कुदै शॉपिंग शुपिंग करने आस्तै निकली जाना थोह्ड़ा बोह्त बस फ्ही बापस आई जाना ते बापस आइयै अपना टैंट बिच्च थोह्ड़ा बसोना बसां रैस्ट जियां बी ऐ ओह् करनी फ्ही ओह्दे बाद फ्ही सतसंग टाइम निकलना अपना कट्ढना जियां सतसंग बिच्च लाइनें च जाना उद्धर बी टाइम लग्गना ते फ्ही बारां इक बजे जियां सतसंग शुरू होना ते दपैह्री आह्ला ते बस ओह् आह्ला करी लैना ते ओह्दे बाद फ्ही असें जियां बी मतलब गी बाथरूम बगैरा जियां कुदै जाना होऐ उयां जाना ओह्दे बाद लंगर शंगर करियै ते बाद शॉपिंग निकली जाना रोज़ दी तरह दिनें चक्कर चुक्कर मारने अस ते रैस्ट करने आस्तै जियां अपने म्हल्लें ग्रांऽ दे जेह्ड़े बी कोई गेदे होंदे उं'दे कश बैठी जाना थोह्ड़े देर जाइयै ओह्दे बाद जियां बी मतलब कि सतसंग बाद मैह्ल आगरा जिद्धरें बी कोई चुक्क मन करै उद्धर चली जाना फिर ओह्दे बाद मतलब जियां